मेरे क्षेत्र में स्थानीय व्यंजन के रूप में मौजूद है रोटी बर्गर पिज्जा आलू के पराठे डोसा मेरे क्षेत्र में बहुत चलन में चलते है और इनको बनाने के लिए रेस्टोरेंट के रूप में अशाटी चाट भंडार भी है और इंडियन कॉफी हाउस भी है